गोडेंमुताक घरगुती उपाय म्हळ्यार कोडू वखद म्हणजे कोडलिंबू किरायतें हें उकडून घेवप तशेंच मेथयो बरो भाजपाच्यो ताचो पिठो करपाचो आनी उठल्या बरोबर एक चमचो खावन ताचे वयर उदक पिवपाचें तशेंच न चुकता व्ययाम करप आनी कमीत कमी अर्द वर चलप